जी मेवाड़ रेस्टोरेंट जी वहाँ से मैंने एक चाइनीज़ ऑर्डर किया था सर एक और एक स्प्रिंग रोल भी ऑर्डर किया है एक चाउमीन ऑर्डर किया है हाँ जी सर उसके साथ आप एक्स्ट्रा सॉस एक्स्ट्रा मेयोनी डालकर भेजिएगा हाँ एक प्लेट मोमोज़ भी वो सब मिला के ऑर्डर कीजिएगा हाँ कितने देर में आएगा सर ऑर्डर अच्छा पंद्रह से बीस मिनट ठीक है सर आप ऑर्डर लिख लीजिए उसका पेमेंट मैं गूगल से कर देती हूँ